जी बोलिए हाँ तो सब कुछ व्यवस्था है यह ऐ सी वाला लीजिएगा कि पंखा वाला दो ढंग का होगा हाँ तो दो ढंग का की कीमत होगा एगो ज़्यादा कीमत लगेगा एगो के कम लगेगा क्या सर एगो के एक दिन एक दिन में दो हज़ार रूपया लगेगा एक रूम का या ए एगो एक हज़ार का क्या सिंपल खाना देंगे और सिंपल सब कुछ रहेगा जो आपकी मर्ज़ी होगी तो आप लीजिए और दो हज़ार वाला हम तनी ढंग खाना होगा सब कुछ आइटम हाँ हाँ सब कुछ है जो आपका म आँ चावल दाल रोटी सब्ज़ी दो रंग का सब्ज़ी मिलेगा सलाद ओम तो होगा जो पनीर मटर पनीर होगा चिल्ली पनीर होगा जो मतलब होता है होटल बढ़िया खाना सब कुछ मिलेगा आइटम दस पाँच रंग का आइटम होगा हाँ ए सी एक ए सी भी लगा हुआ है कूलर भी है हाँ सब कुछ व्यवस्था है सो महंगा है तो महंगा है तो सब चीज़ है बेड डबल बेड है लगल हाँ बगीचा भी है सब कुछ है घूमिएगा तो घूम लेना हाँ गाड़ियों की भी सुविधा है हाँ गाड़ी का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ना नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जो बात है खोलकर बोल देते ठीक है माहौल बढ़िया है हाँ जो जो आप बोलिएगा सो होगा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कुल के ब खुलकर बोले सर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जो इच्छा होगा सो करिएगा

अच्छा ठीक है